भलायकी म्हणटकच देशाचो पयलो मुद्दो मुखार येता आनी भलायकी केंद्रां देशांत कशीं आसात हाचो जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना भायल्या देशां कडेन आनी आमच्या भारतांतल्या हॉस्पिटलां कडेन भलायकी केंद्रां कडेन लक्ष दिवप जाता उदरगतीक लागून बरेचशे बऱ्योचश्यो गजाली आसात त्यो बदल्ल्यात पयलीं रस्ते नाशिल्ल्या कारणान एम्ब्यूलंस येनाशिल्ल्यो आनी एम्ब्यूलंसाचें तेन्ना हें कमी आशिल्लें गाड्यो बी कमी आसिल्ल्यो ताका लागून एम्ब्यूलंसूय नाशिल्ल्यो जेन्ना रस्ते निर्माण जाले तेन्ना ह्यो गाड्यो जाग्या जाग्यार पावपाक लागल्यो जाग्या जाग्यार पावतकच त्या त्या वाठारांनी वेग वेगळीं केंद्रां गावपाक लागलीं पूण एक लक्षांत येता मनीस बरो ना कसो करून पडटा जाल्यार मनीस नितळ रावना वा नितळसाण त्या वाठारांत आसना म्हणून ताका वेग वेगळीं दुयेंसां जातात आमी भायल्या देशांचे जर थोडोसो थोडेशें जर देख घेतली जाल्यार आमकां कळटलें की भायल्या देशांतल्या लोकांनी खंयच्याय कसल्याच कामाक लज म्हणून केन्ना पयली ना फोर एक्झाम्पल नितळ करपाचें आसूं आमच्या देशा भितर वा भारता भितर थोड्या प्रमाणांत तशे भेद भाव जे आसात ते आमकां नदरेक पडटात की ना तें काम आमी करप नी तें निवळ करपाचें काम आमचें नी पूण भायले देशां भितर असलें करपाक व्हडले व्हडले कंपनी आसात आनी ह्या कंपनींत काम करपाक खूब व्हड शिक्षण घेतिल्ले लोक सुद्दां आपली पात्रताय म्हणजे सर्टिफिकेट्स घेवन थंय जाॅबा खातीर अपलाय करतात तांकां खूब व्हड पगारान ते काम करतात आमच्या वाठारांत आशिल्ल्या भलायकी केंद्राचेर उलोवप म्हणल्यार नितळसाणेचेर एक म्हणल्यार पॅंटिंग ना दुसरे म्हणल्यार लोक कशाय कशे रावतात शिस्त ना सो ती एक शिस्त हांगा लावपाक जाय ती शिस्त जर ना जाल्यार जो पयलो मनीस आयिल्लो तो बाबडो थंयच बसून उरता वा थंयच फाटी उरता वा ताचेर कोण तरी बोवाळ मारून ताका बाबड्याक फाटल्यान उडयतात वा ताका धुकलता वा ताचेर ताचे कडेन झगडटात आनी ताका फाटल्यान फाटल्यान घालता आनी आपूण मुखार वचपाचें एक वेगळेंच चित्र आसलें तें आमच्या ह्या वाठारांतल्या भलायकी केंद्रांनी आमकां पळोवपाक मेळटा सारकी हेंच ना पद्दतूच ना फोर्म्स कश्याय कशे खंय रावन भरप पयशे अशे कितलेय दिवप कितेंय उलोवप कार्ड्स हाडप ना आनी सेवे भितर जर उलोवपाचें जाल्यार नर्सी कमी आसात दोतोर नात दुयेंस दुयेंती चड आयले एकटोच आसा तपासरी ऑ पी डी भितर दोतोर ना केज्युलटी भितर एकलोच दोतोर आसा एमर्जन्सी भितर एकलोच दोतोर आसा अशा वेळार जी थंय ताळणी पडटा लोकांची ती सुमारा भायर आसता आनी ताका लागून थंय बोवाळ पडपाक शकता झगडीं जावपाक शकता मारामारीय जावपाक शकता वा खंयच्याय घटकेक कोणूय जर सामकोच बरो ना जाल्यार तो संवसारांतल्यान वचपाकूय शकता ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली आसात सो ताचे खातीर आमच्या वाठारांत व्हडलें आव्हान म्हणल्यार तें सारकें नितळसाण सारकी ना नितळ आसपाक जाय केंद्रां दुसरें म्हणल्यार वेवस्थीत ताका लायनी आसपाक सिस्टम आसपाक जाय लायनीनी वा रांकेन पॅशंटांक वा कोण तपासपाक रावल्यांत तांकां भितर वचपाक एक शिस्त शिकोवपाची गरज आसा प्रोपर चॅनल करपशन सरळ करपशन म्हणटां की सपोझ जर तुका दरया फोर्म घेवपाचो आनी फोर्माची बी लायन आसत जाल्यार भितरल्या भितर आपल्या कोणाकूय सोयऱ्यां धायऱ्यांक फोन करप आनी तें फोर्म घेवप ही एक खूब वायट हें आसा कोणूय जर वळखिचो आसा तर हॉस्पिटलांत भितर काम करता आसत जाल्यार तांचे कडल्यान वळखीन तो फोर्म घेवप वळखीन दोतोराक मेळप हें जावपाक जायना सगळ्यांक समान लेखपाक जाय समानतायेन वचपाक जाय जाल्यारूच खंय तरी एक मनीसपणाची देख जी आसा ती हांगा दिसतली आनी सेवे भितरलें जाल्यार सगळ्यांक एकसारकें एकाच धर्मांत वावुरपाक जाय जाल्यारूच त्या भलायकी केंद्राचो मैन हेतू जो आसा तो सफल जातलो ह्यो गजाली सुदारपाक जाय अशें म्हाका दिसता नितळसाण जर आसली आसाच तेच बरोबर कर्मचारीय वाडचे कचऱ्या पेटी दवरच्यो भायर भितर दवरच्यो सुको कचरो एक करपाक दवरचें आनी तेच बरोबर एम्ब्यूलंस सेवा आपात्कालीन सेवा जाका म्हणटात आमी ती दवरची कारण आमच्या वाठारांत ती ना ती दवरची कोणाकूय जर वयर सकयल जालें जाल्यार फोन आयलो जाल्यार कोणाक फोन करपाचो असो प्रस्न येता गांवात कोणाची गाडी नासता वा गुरवार बायल आसा जाल्यार तिका व्हरपाचें आसत जाल्यार एम्ब्यूलंस ही खूब म्हत्वाची आनी कर्मचारी भितरले परिचारीका भितरल्यो आनी दोतोर दोतोर खूब गरजेचे केन्ना केन्ना अशेंय भोगचें पडटा की एक एकदां दोतोर आसना पॅशंट येतात वा एक दोतोर त्या तरेची त्या तरेच्या वेगळे तरेच्या दुयेंतांक वखद दिवपाक पावना तो वेगळे तरेचे कितें तरी मॅडिसीन दिवपाक आयिल्लो आसता आनी अशे वेळार दोतोर दोतोर ना हें कळटकीर निराश जावन तो पॅशंट दुसऱ्या हॉस्पिटलांत वता आनी वेळार तांकां कितें तरी जावपाक शकता सो ह्यो गजाली सुदारपाक जाय अशें म्हाका दिसता